हिन महांगाईअ में पे पेसा न थी बचाए सघां पर हाणे लॻंदो आहे कि पंहिंजे भविष्य लाइ ॿ पेसा मां पासीरा कयां पर महांगाई एॾी आहे कि मां पेसा घर में ॾींदी आहियां त बचाए न सघंदी आहियां पर हाणे मूंखे लॻे थो कि मां पंहिंजी एल आई सीअ में कुझु पेसा जमा कयां या त मां पोस्ट ऑफिस में ॿ पेसा पासीरा कियां जीअं मुंहिंजे भविष्य में मुंहिंजे लाइ उहे पेसा कमु अचनि